मोसानाया मानसिनि गोसोखौ जौगाखांहोयो एबा गोसो जाहोयो मानोना मोसागिरिफोरनि मोसानायखौ नायनानै नायगिरिफोराबो गाव गावनि आबेगखौ गोसो जानाय एबा गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो रंजानायजों गाव गावबो मोसानो लुबैयो मानोना मोसानाया मानसिनि देहानि थाखाय मोजां बयबो मोसानांगौ बेनिखायनो मोसानायाव बाहागो लानांगौ मानोना मोसानाया जोबोद मोजां आरो मानसिनि थाखाय मोसानाय एबा मोसानायफोरा देहाखौ गोग्गो लाखियो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ मानोना मोसानो एबा नों जेरावखि थाङा मोसानो हायो नोंनि मोसानायखौ समायना नुनानै गुबुनफोराबो मोजाङै एबा मोसानो सोलोंगोन नाजागोन